हमारे क्षेत्र में कई सारे प्राइवेट बैंक मौजूद हैं जैसे कि एच डी एफ सी केनरा बैंक ओवरसीज बैंक श्री राम फाइनेंस बैंक और भी कई छोटे बड़े प्राइवेट बैंक जो लोगों को लोन तथा पैसों का आदान प्रदान करने कि सुविधा प्रदान करते हैं हैं हमारे क्षेत्र में कई सारे बैंक ऐक्टिव हैं हम लोन और बीमा के लिए अगर हमें लोन और बीमा की आवश्यकता होती है तो हम प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा सरकारी संस्थानों पर भरोसा जताते हैं जैसे कि हमारे परिवार में हमारे यहाँ के सदस्यों ने अपना बीमा एल आई सी जैसे कारी संस्थान से करवा रखा है वह हेल्थ बीमा की बात करें या हम जीवन बीमा की बात करें वह सारे बीमा सरकारी संस्थान से कराने पर जोर देते हैं लोन हम प्राइवेट बैंक से लेने की अपेक्षा रखते हैं क्योंकि वह हमें रियायती दरों पर लोन उपलब्ध होता है वह नई ढ़ेर सारी नई नई योजनाएं लेकर आते रहते हैं जिससे कि लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ लोन लेने को आकर्षित हो हम पारिवारिक तौर पे सरकारी बैंकों पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं क्योंकि वहाँ हमे पैसे रखना सुरक्षित महसूस होता है प्राइवेट बैंकों में हम पैसा रखना इसलिए भी नहीं सोचते क्योंकि ना जाने कब वह बैंक की माली हालत खराब हो जाए तथा वह बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाए या जैसे कि अभी चलन में है लोगबाग़ बड़े बड़े लोन लेकर दूसरे देशों में चले जाते हैं जिससे वह बैंक कंगाल हो जाते हैं और उन्हें बंद करने कि नौबत आ जाती है इसी कारण भारत के लोग हमारे क्षेत्र के लोग सरकारी बैंकों पर भरोसा करते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर हम अपना पैसा जमा करते हैं हमारे परिवार के सभी सदस्यों का अकाउंट सरकारी बैंक में ही है वहाँ हम पैसे जमा करते हैं तथा पैसे कि लेनदेन करते हैं हम हमारे यहाँ के सारे गहन भी सरकारी बैंकों के लॉकर में ही जमा करते हैं जिससे की सरकार को भी फायदा होता है और हमें भी रियायती दरों पर लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है साथ ही हमें उसपे अच्छा ब्याज भी मिलता है